सचु पचु पो पोयनि कुझु ॾहाकनि खां योग संस्थाउनि जो बि मञणु आहे त माण्हुनि जी योग जे प्रति जागरुकता वधण करे माण्हुनि जी दिनचर्या में सुधार ईंदो ऐं इनसां लंबे वक़्ति खां पोइ दिनचर्या सां जुड़ियल रोगन खे ठीकु थियण में मदद मिलंदी देश भर जे घणनि ई बगीचनि में अॼु बि घणनि ॾहाकनि खां योग जो मुफ़्ति अभ्यासु कराए रहियो आहे एकवीह जून अंतर्राष्ट्रीय योग ॾींहं ते इहा योग संस्थाऊं मञनि थियूं त इनसां देश विदेश में योग जे प्रचार प्रसार में मदद मिले थी ऐं असांखे हिकु ॿी ॻाल्हि ते बि वीचारु करिणो आहे त अॼु असांजे जीवन में वॾी दर्जे ते बीमारियूं फ़ैलिजी रहियूं आहिनि इनजो कारणु आहे असांजी ख़राबु दिनचर्या माण्हुनि जे खाधे जी आदतूं बदिलिजी वयूं आहिनि हिक ॿिए सां चट्टाभेटी वधी वयूं आहिनि जंहिं जंहिं करे असांजे मन ते दबाव वधी रहियो आहे इन करे शरीर में बीमारियूं पैदा थी रहियूं आहिनि पर इहो सभेई खाली ऐं खाली योग करण सां ई दूरि थींदो इन करे त चवंदा आहिनि योग भॼाए रोग